پچھلے ہفتے سنڈے کے دن میرے گھر کے پاس ایک مارکیٹ میں گیا مجھے جوتا جوتے خریدنے تھے تو میں گیا میں کئی دوکانوں پہ تلاش کیا لیکن مجھے پسند نہیں آئے جوتے پھر ایک دکان پر گیا جہاں پر مجھے لگا کہ یہ اچھی دکان ہے اور یہاں پر اچھی اچھی اچھی اچھے اچھے جوتے ملیں گے میں گیا میں ان کے پاس میں نے کہا کہ نائک کا یا کیمپس وغیرہ کا جوتا دکھائیں مجھے ایک جوتا کافی پریشان ہونے کے بعد پسند آیا مین نے وہ کیمپس کا جوتا خرید کر گھر لے آیا لیکن جب گھر لے کر کے آیا تو انتہائی بےکار مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس جوتے کا کیا کروں کیونکہ میں اس سے پریشان ہو گیا ہوں اور اس کے جو نیچے کا تلا ہوتا وہ بھی کچھ خاص نہیں نرم پڑا مجھے میں بہت زیادہ وہ جوتا پہن کر بہت زیادہ میں پریشان ہو جاتا ہوں اور میرے پاؤں میں بڑی گرمی لگنے لگتی ہے اور عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے مانو کہ آپ کوئی عجیب و غریب چیز پہنے ہوئے ہو بس یہ پروڈکٹ میرے لیے بہت خراب رہا